आंनि गोबां लोगोफ्रानो फरायसालिमानि डिग्रि गोनां बिसिनि गेजेराव नेम नामफोरा जाहैबाय आब्दुल पुर्न सिंह देब' आरो गोबां

बिसोरो आंनि बायदिब्ला गावनि थाखाय जोबोद मोजां मावदों मानोना बिसोरो फरायनानै गोबां गियान मोन्दों लोगोसे सार्टिफिकेटबो मोननो हादों दिनैनि समाव गोसो सिङाव एबा

सिंनि रोंनायफोरखौ दिन्थियोब्लाबो नाथाय सार्टिफिकेट दिन्थिनो हायाब्ला मुलुगाव एबा बुहुमाव रावबो बेखौ लेखा गोरों होननानै सिनायनाय नङा बिनिखायनो सार्टिफिकेटआ जोबोद गोनां लोगोसे लोगोसे बायदि आयदायाव गियान थानाया गोनां दिनै फरायसालिमानि डिग्रि लानानै गोबाङानो गावनि आथिङाव गसंथानो हादों सोरबाया बेबायदिनो फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ आरो सोरबाया बिजनेसाव गावनि रोंगौथिजों आवगायगासिनो दङ आरो सोरबाया गावनि आथिङाव गाव गसंनो थाखाय बिजनेस एबा फालांगि मावदों दा गोबाङानो गोबां खामानि मावनानै दिनै गावखौ बुहुमाव सिनायथि होगासिनो दङ दा दिनैनि जुगा बादायलायनायनि जुग दिनै फरायसालिमानि डिग्रिखौ बयबो लायो फरायसालिमानि डिग्रि लानो थाखाय दिनै

मोननै रोखोमै लानो हायो मोनसेया जाहैबाय डाइरेक्ट थांनानै क्लास खालामनाय एबा रेगुलार क्लास खालामनाय आरो मोनसेया जाहैबाय अनलाइन क्लास खालामनाय गोबां सुबुङानो दिनैनि दिनाव बेस्थ' थानायनि जाहोनाव अनलाइन क्लास खालामनायखौ अपसनेल हिसाबै लानानै डिग्रिखौ लानो हादों आरो गोबाङानो रेगुलार क्लास खालामनानैबो दिनै गावनि डिग्रिखौ एबा सार्टिफिकेटखौ लानो हादों आरो गावखौनो सासे गोरों सुबुं होननानै बुहुमाव सिनायथि होनो हादों दा बेखौ नोजोरबोयोब्ला फरायसालिमानि डिग्रि थानाया गावनि थाखाय जोबोद मोजां आरो गावखौनो मुलुगाव सासे राफोद सुबुं होननानै दिन्थिनो खाबु मोन्दों